म्हज्या आवडिचें खाण म्हणजे आमी शुद्द शाकाहारी जेवण जेवतात त्या खाणां मदीं म्हटलें जाल्यार म्हाका आमी ते गांवठी कणग्यो मेळटा पळय त्यो उकडून आनी ताचो पीठ मिक्स करून आनी ते हेचें खोबऱ्याचें पुरण घालून जें नेवऱ्यो करता पळय त्यो खूब आवडटा आनी दुसरें म्हणजे फणसाचीं कच्चो फणस आसता पळय ताचो चाखो म्हळ्यार फणसाचीं साठां पापड मागीर तशेंच आमकां उड्डामेथी करता पळय आमी ती मागीर खतखतें सगळे भाज्ज्यो एकी कडेन करून खतखतें करता पळय तें खतखतें मागीर आंबाड्याचें सांसव केळ्याचें पंचामृत कच्चा केळ्यांचें पंचामृत तशेंच केळिची बोंडिची भाजी आनी हांगां मंयडोळीं केळीं मेळटा न्ही तस त्या केळ्यांचो हालवो तशेच हांगां मुसरात म्हणून आंब्याची जात आसता पळय ते मुसरात आंबे तेचे पसून तयार केल्लो हालवो हे पदार्थ आमकां म्हाका खूब आवडटात आनी हें जे पदार्थ आसा न्ही ते आमकां म्हाका भायर खाण्या पेक्षा घरांंत घरांत केल्ले ते खूब आवडटा म्हाका